جی ہاں ہمیں لگتا ہے اور ہماری قوت سماعت یا قوت بینائی بھی یہ کہتی ہے کہ تصویر ہمیں ایک کہانی بتاتی ہے یہ تصویر ہمیں ایک پیغام پہنچاتی ہے کہ جیسے ہمارے آبا و اجداد کے دور کے یا ہمارے بادشاہوں کے دور کے پرانی تصویر کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اکبر بادشاہ کی تصویر ہے جنہوں نے اپنی ایک یادگار چھوڑ کر کے گئے ہیں یا یہ فلاں فلاں بادشاہ کی تصویریں ہیں یہ لال قلعہ ہے یہ جامع مسجد ہے یہ آگرہ ہے یہ بھول بھلیا ہے یہ تمام تصویروں کو دیکھ کر کے اک یاد تازہ ہوتی ہے اور ہمارے بزرگوں کی اک یاد ہمارے دل و دماغ میں گھومتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ان تصویروں کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے ان تصویروں کے ذریعے سے ہمیں ایک نصیحت کر کے گئے کہ یہ تصویر فلاں بادشاہ کی یادگار ہے آج اس تصویر کو دیکھ کر کے آج اس فوٹو کو دیکھ کر کے ہمارے ذہن کے اندر اک یاد پیدا ہوتی ہے کہ فلاں بادشاہ نہیں یہ یادگار ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے آج اس کو دیکھ کر کے ہم ان بادشاہوں کو ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں